हां जी राम राम ऐ जी आशीर्वाद ऐ हां जी हां जी बोलो हां जी हां जी दस्सो हां जी हां जी हां जी बोलो जरूर जी जरूर हां जी हां दिक्खो जी इ'यां अगर फा बड्ढना होऐ ते एक दिनै च बी होई जंदे अगर तुसें दर्शनें दा नंद लैना होऐ ते फ्ही दो दिन घट्ट तु घट्ट तुसेंई चाहिदे न

दिक्खो माता माता माता दे दर्शनें बास्तै बी एक दिन छुट्टी ते मारना पौनी ऐ बद्ध हां आओ आओ राम कन्नै बड़े शैल हां जी हां जी हां जी बड़े शैल तुस आओ